मां फोटोग्राफीअ में ओपचारिक ट्रेनिंग वरिती आहे बी ए एफ ए ट्रेनिंग वरिती आहे हिक सुठे फोटूं फोटोग्राफर ठहिण जे करे बनण जे करे ध्यानु खे केंद्रित करिणो खपे असांखे पूरो ध्यानु उनमें लॻाइण खपे ऐं कहिड़ी दिशा में कीअं फोटूं खीचणो आहे असांखे इन ॻाल्हि जो बि ध्यानु करिणो खपे हे फोटूं ऊं असांखे ए ध्यानु सां उन दिशा खे ॾिसणो खपे की कहिड़ी दिशा में रोशनी केतिरी आहे कहिड़ो फोटूं कीअं ईंदो उनखे ध्यानु सां बि खींचणो खपे इहे हे मीडिया में बि फोटूं वञी थो सघे असांखे उन फोटूंअ खे न इस सुठे नमूने कढिणो खपे